गावसोरनि समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गामियारि सुबुंफोरा गोबां साननाय दङ मानोना जोङो खेला गेलेनानै गावनि देहाफोरखौ राफोद खालामो हायो आरो खेला गेलेनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन हारिनि खेलाफोरखौबो जायगानि खेलाफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो गामि ओनसोलखौ जों खेला गेलेनानै गुबुन गुबुन जायगायाव रां आरजिनानै लाबोनानै जौगाहोनो हायो आरो बेफोरजों लोगोसे गामियाव माखासे गोदोसोना थानाय सुबुंफोरखौ खेला फोरोंना गोरों गोरा खालामनो हायो समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो खेलाया समाजनि गोबां बाख्नायनाय हाबा मावो मानोना खेला गोरों सुबुंफोरा सुबुंफोरा गोबां रां आरजिना खामायनो हायो आरो गुबुन जायगाफोरावबो खेला फोरोंहैनो हायो बेफोरजों लोगोसे खेला गेलेनानै जोंफोरा गावखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो आरो गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे गामिनि गासैबो सुबुं माहारिफोरखौ दैदेनलांनो हायो खेलाजोंनो लोगोसे सुबुं माहारिया गावखौ गोबां हाबा हुखाजों लोगोसे खेलाजों सुबुङा गावखौ दैदेनलांनानै गोबां नाम खामायो समाजनि आरो समाजनि मोजां गाज्रि गासैखौबो सुबुंफोरा मिथिनाय जायो आरो खेला गेलेनानै जोङो गुबुन हारिफोरबायदि दावगानो हायो गुबुन हारिफोराबो खेला गेलेनानै गोबां जौगासारनो हादों जेरै जों बर' सुबुं माहारियाबो गोबां जौगासारनो हागोन